ہیلو سلام علیکم سر جی جی جی جی جی مجھے لون چاہیے تھا میں آپ میں ٹیچر ہوں ٹیچر جی جی جی جی جی جی کڑھائی سلائی کی مجھے لون چاہیے میں لون کے لیے بات کرنا چاہ رہی تھی آپ سے دس ہزار روپے ہے

میں کم سے کم تین لاکھ تین تین لاکھ کا لون چاہ رہی تھی میں جی جی جی جی جی ہاں جی جی جی نہیں میں اصل جی جی جی جی نہیں ایکچولی تھوڑا سا سیلری کو لے کے میں تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ تھی اور وہ بینک والے بھی یہی کہہ رہے ہیں تھوڑے سیلری آپ کی ٹھیک ہوتی تو ہم تین لاکھ کر دیتے آپ کا جی جی ٹھیک ہے ٹھیک

اوکے اوکے تھینک یو